यात्रा हम लोग किए हैं करते हैं यात्रा करने के समय में जगह जो कहीं भी जैसे हम गए वैष्णों माता तो समान तो हम लोगों के पास रहता ही है तो सबसे बड़ा भय रहता है कि यह सामान सुरक्षित रहे कोई ज़्यादा पैसा कउड़ी भी रहता है अपने भी सुरक्षित रहें इसके लिए हर समय इसकी व्यवस्था अपने सब उसके लिए हर समय अपने को सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है तो अपना सतर्कता से तो अभी तक हम लोग करते आए हैं के कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो वो तो भीतर से लगा रहता है कि साहब हम कहाँ क्या हो जाएगा अंजाने जगह पर कोई थोड़ा आँख सो जाएं और ये कब बैगे गायब हो जाए जेब में से पैसे गायब हो जाएं लगा रहता है अभी तक तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है गए हैं बहुत जगह से यात्रा किए हैं लेकिन ये लगा रहता है मन में भय कि ऐसा होता ही है होता रहता है यात्रा अपने सब शहर अगल बगल में भी जैसे हम लोग समस्तीपुर जिला में हैं तो समस्तीपुर बाजार है बगल में पूसा है इधर है उधर है तो इस समय कोई वैसी भय की बात नहीं होती है कभी कभी जब होता है कुछ समान रहता है तो कुछ दुकानदार लोग अपने जान पहचान के होते हैं उनके यहाँ रख दिया फिर बाद में ले लिया लेकिन इससे बाहर जाने पर तो वैसी और सुरक्षा महसूस होती है उसके लिए अपने को सतर्क होना पड़ता है अपने को सतर्क रहते है तो ठीक रहता है